साढ़ा जेह्का हिंदोस्तान ऐ ओह् जानेआ जंदा ऐ साढ़ा जेह्का हिंदोस्तान दा रलीज़ न ऐ ते जेह्का साढ़ा कल्चर ऐ ते कस्टम न ओह्दे कन्नै एह् जानेआ जंदा हिंदोस्तान दे जेह्के रलीजन ऐ अस हर इक्क रलीजन गी बराबर समझदे हर इक्क रलीजन दूऐ रलीजन गी बड़ी रिस्पैक्ट करदा मतलव जि'यां साढ़ा मतलव कोई बी किश बी ध्यार होग ते दूऐ रलीजन दे जेह्के लोक होंदे ओह् साढ़े औंदे ते अस उं'दे जंदे मतलव बराबर इयुक्ली जेह्ड़ा उस्सी सैलीब्रेट करदे ते उं'दे कन्नै मनांदे ते इत्त गल्ला साढ़े फंक्शन कस्टम जेह्के बी हैन अस इक्क दुए कन्नै उ'नें बड़े अच्छे कन्नै अस उं'दे रलीजन दी बहोत रिस्पैक्ट करदे ते ओह् साढ़े दे बी बहोत रिस्पैक्ट करदे ओह् केह् गलांदे जि'यां बी किश कुदै मातमदारी होई जा जां किश बी होई जा तां दूऐ रलीजन दे लोक केह् करदे साढ़े आइयै बराबर ई ओह् करदे न मतलव कि अपने बराबर समझदे कि एह् बंदा दूऐ रलीजन दा ऐ ते इसी असें इ'या नेईं करना ओह् मतलव इ'यां गै समझदे कि जि'यां बराबर ई साढ़ा रलीजन ऐ अस बी कदें कुसै दा किश बी ध्यार होऐ जि'यां अस कुतै मतलव गुरूदोआरे जंदे ते सिर्फ असें केह् करना बराबरी दा अपना बराबर रलीजन मनदे उस्सी सिर्फ असें करना पौंदा असें जेह्के उं'दे कस्टम्स न उ'नेंगी फॉलो करना पौंदा जि'यां उं'दे गुरूदोआरे न ते असेंगी केह् करना पौंदा कि उं'दे सिर नंगा निं चाहिदा ते असेंगी सिर खट्टी ते फिर जाना पौंदा ऐ अंदरै गुरुदोआरै गी ते नेईं तां नेईं हून जि'यां मुसलमानें गी मुसलमान लोकें दे केह् होंदा साढ़े की जेह्की बी मस्जिद न जैंट्स लोक गै जाई सकदे ते जेह्के साढ़े मुसलमान बी जेह्के हिंदु धर्म दे लोक बी जाई सकदे उत्थें उ'ऐ बराबर होंदा सिर खट्टियै जाना पौंदा बगैरा जाने दी कुसैगी ओह् होंदी ते जि'यां साढ़े कोई बी दूऐ रलीजन दा बंदा औग ते ओह् साढ़े केह् होंदा साढ़े मंदरै गी जाना होग तां ते उ'नें बूट पैह्लें बाह्र खोह्ल्लने पौंदे समाज च इत्त आस्तै साढ़ा रलीजन इस्सी मन्ना गेदा कि अस इक्क दूऐ रलीजन गी बहोत रिस्पैक्ट करदे उं'दे जेह्के रवाज़ होंदे अस अपनांदे असें कल्ल गी जि'यां कि में सनाया तुसेंगी कि गुरूदोआरै जाना होऐ मसीती जाना होऐ जां उ'नें मंदर जाना होऐ तां अस इक्क दूऐ रलीजन दी बहोत रिस्पैक्ट करदे ते अस जेह्के रवाज़ होंदे अस उ'नेंगी अपनांदे ते एज ए सीटिजन अ'ऊं इ'यै चाहंदी कि में ना कि साढ़े इक्क दूऐ रलीजन गी बीलीफ होंदे कि मनना चाहिदा असें ई ते इक्क दूऐ गी ओह् निं करना चाहिदा ते इत्त आस्तै इंडिया सोसायटी इत्त आस्तै एह् रलीजन आस्तै गै इ'यै मन्नी जंदी कि इक्क दूऐ रलीजन दी अस रिस्पैक्ट करदे पीसफुल ओह् ऐ न्हाड़े कस्टम्स न जां रिचुअल न जेह्के अस उ'नेंगी बराबरी दा हिस्सा मनदे कोई बी रलीजन कदें निं गलांदा कि साढ़ा रलीजन उप्पर ऐ ते इं'दा रलीजन थल्लै ऐ ऐसा किश निं ऐ अस हर इक्क रलीजन गी ते दुई कमुयनिटी दे लोक बी इ'यै करदे नेईं रलीजन सारे गै बराबर ऐ इत्त आस्तै साढ़ा रलीज़न ते उं'दा रलीजन साढ़ी इंडिया सोसायटी आस्तै पीसफुल ऐ